जय झूलेलाल तव्हां सेठी फुटवियर था ॻाल्हायो मूंखे न पंहिंजे पेरनि लाइ जूता खपनि मुंहिंजे साइज़ जे हिसाब सां जीअं मुंहिंजे पेरनि में न सूरु रहंदो आहे इलाही त जेके सुटेबेल हुजनि मतिलबु सुठा जीअं हाड जूता न हुजनि त अहिड़ा मूंखे बिल्कुलु सॉफ्ट में जेके अॼुकल्ह हलनि था न जीअं पेरनि में सूरु हूंदो हुओ पाईंदा आहिनि त मूंखे उहे ॾेखायो तव्हां

हा हा हा हा हा हा हा हा न मूंखे जूता ई खपनि हा साइज़ मुंहिंजो सत नंबर आहे

जॾहिं सूरु रहींदो आहे न जेके मुलाइम वारा ईंदा आहिनि न अॼुकल्ह हा क्या मूंखे रेंज हज़ार ताईं त हुजे हज़ार ॿारहं सौ जो हा

अछा त तव्हां मूंखे हिक वारी पंहिंजो फोन नंबर सैंड करे सघो एड्रेस बि मां तव्हांखे फोन करे अची वेंदासीं कलर जेके अॼुकल्ह लेडीसनि जा लाइट कलर अचनि था उहो ई ॾियो खणी तव्हां जीअं पिंक हूंदो आहे टे ग्रे कलर हूंदा आहिनि हा जी मां अची वञा थी हा हा हा अच्छा त सुबुहु घणे वजे सुबुहु घणे वजे मां ॾिसंदमि तव्हांखे फोन करे टे चारि वजे अची थी वञा ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल